केन्ना केन्ना जाता की ताळो खरखरता आनी आवाज सारकी भायर सरना तेन्ना हांव गरम उदकांत मीठ घालून गागल करतां आनी हळद घालून गरम उदक पिता म्हजी आवाज सांबाळपाक हांव सवा सकाळी गरम उदक पिता